सिटी दे मकाबले जेह्ड़े साढ़े ग्रां ऐं ग्रां बिच्च तुस दिक्खी लैओ कि उत्थै सवेरै उट्ठियै वाक करने दा इक बड़ा अलग ही नजारा होंदा कि फ्रैश हवा मिलदी जैदा इ'यां सिटी बिच्च तुस दिखगे इ'यां जैदातर तुसी पेड़ बगैरा दिक्ख लब्भने गै निं हैन बड़ा गै घट्ट ज'गा रेयर ज'गा होगी कुतै के तुसी बूह्टे बगैरा लभगे कुतै ग्रां बिच्च ते सवेरै जित्थै मर्जी तुस जागे बूह्टे गै बूह्टे होने और ग्राउंड ही ग्राउंड सिटी बिच्च ते तुसी ग्राउंडां दा ते बोल्ली गै निं सकनें तुस लभदियां गै निं ऐ ग्राउंड बड़ा घट्ट कि कोई रेयर कोई स्टेडियम बने दा होग साड्डा जम्मू गै लाई लाओ साड्डे जम्मू अगर कोई स्टेडियम दिक्खना होग ते इ'यां कोई ज'गा कोई अपने म्हल्ले म्हुल्ले बिच्च जि'यां साड्डे ते ज'गा ज'गा मतलब कि असैं साड्डे ग्रां बिच्च तलाव गै बड़े होंदे ते ग्राउंडां बी बड़ियां होंदियां बच्चे कुतै बी खेली सकदे और सिटी ऐज अ सिटी दे कंपेयर बिच्च दिक्खना होऐ सिटी बिच्च बड़ी दूर दूरो जाना पौंदा खेलने बास्तै बी बड़ी दूर जाना पौंदा साढ़ै इक गै स्टेडियम जि'यां गुलशन ग्राउंड होई गेई ऐम ए स्टेडियम होई गेआ साढ़ा जम्मू बिच्च मतलब कि बड़ा और अगर फूड दे मामले च दिखगे फूड दे मामले च बी तुस जेह्ड़ी देसी डाइट ऐ ग्रां दी डाइट ते तुस बोल्ली गै सकनें कि ग्रां दी डाइट बड़ी जैदा गै स्हेई होंदी ऐ प्योर दुद्ध मिलदा इत्थै और प्योर सब्जियां होंदियां ग्रां बिच्च अपनी सब्जी आपू घर लाई दी होंदी सारे लोकैं ठीक ऐ ना कोई ओह् निं होंदा लोकैं गवां रक्खी दियां लोकैं बक्करियां रक्खी दियां बक कोई बक्करियां दुद्ध पिया दा ओह् बी बड़ा प्योर बड़ा गै जैदा स्हेई होंदा कल्लै गी जि'यां बमारियां आंदियां कोई सैल्ल घटी जंदे कोई कुछ घटी जंदे सिटी दे लोक ग्रां बिच्च आंदे बड़ा गै जैदा बैनफिट ऐ और फ्रैश एयर जेह्ड़ी ऐ सवेरै शामीं वाक करो सवेरै कदी घूमन्न जाओ कुदै बी मतलब कि पूरी फ्रैश एयर ऐ इत्थै ग्रां बिच्च एह् चक्कर होंदा हून अगर तुस दिखगे सिटी विच सिटी बिच्च तुसें पता सवेरै सवेरै चलो ठीक ऐ प्लयूशन होंदा गै जि'यां पंज दस कोई सत्त अट्ठ बजदे ते गड्डियां चलना स्टार्ट होई जंदियां प्लयूशन गै प्लयूशन होई जंदा ते ग्रां बिच्च एह् चीज बड़ी घट्ट ऐ क्योंकि ब्हौत ही घट्ट गड्डियें गुड्डियें दा बी बड़ा घट्ट ऐ और बंदा अपना खेलने कूदने बिच्च बी ओह् जेह्ड़ी देसी डाइट जेह्ड़ी इत्थै डाइट मिलदी प्योर दुद्ध इत्थै लाई लाओ तुस देसी अंडे मिलदे जि'यां डाइट बास्तै ब्हौत ही अच्छे और जो प्योर दुद्ध ऐ और प्योर ओह्दा गै मक्खन बनना ओह्दा गै घ्यो कड्ढना ग्राएं बिच्च एह् चीजां बड़ियां होंदियां ते तुस ऐज कंपेयर टू अगर तुस लागे कि सिटी बिच्च सिटी बिच्च तुस आपूं जाननें कि छड़ा फास्ट फूड ऐ बड़े गै घट्ट ज'गा होगियां कि जित्थै तुसें अगर कोई स्हेई दुद्ध देई ओड़गा दुद्धा बिच्च जैदातर ते कुसै ने पानी पाई देई ओड़े दा होंदा कदी कुछ देई ओड़दे कदी कुछ देई ओड़दे इस बास्तै कि अगर अस तुस सिटी गी दिछगे फूड दे मामले बिच्च बी ते और एयर दे मामले बिच्च बी विल्लेजिस जेह्ड़े साढ़े ग्रां ऐं बड़े जैदा स्हेई लैवल पर और फिटनैस्स बास्तै बी ब्हौत अच्छी ज'गा ऐ चीजां ऐं सिटी बिच्च मन्नेआ जिम बगैरा होंदी ऐ बट ग्राएं बिच्च बी जिम होंदी देसी डंड मारदे देसी डंड देसी बैठकां बड़ा कुछ मतलब कि इ'यां अपना ग्राएं बिच्च कदी कुतै जा दा कोई बंदा सैर करदे करदे गै दस दस किलोमीटर सैर करी ओड़दे कोई प्हाड़ी लाके होंदे कोई कुछ होंदे प्हाड़ी लाके ते होर बैस्ट होंदे प्हाड़ी लाके दे बंदे कदी इद्धरै ई प्हाड़ां चढ़ा दे कदी इद्धरै ई प्हाड़ां चढ़ा दे कुतै बी मतलब कि चलने चुलने आह्ले बड़े चक्कर होंदे सिटी दे लोक बिच्च लाई लाओ तुस जैदातर सिटी दे बच्चें कोल केह् हा हर इक बच्चे कोल स्कूटी गड्डी होनी अगर घरो तो बाह्र बी जाना इ'यां दस सौ मीटर बी दूर जाना होऐ अपना कोई इक किलोमीटर जाना होऐ इक डेढ केह् अद्ध पंज सौ मीटर दूर जाओ ना उ'नें बोलना चलो स्कूटी लेइयै चलनें ग्रां बिच्च एह् होंदा कि कल्ले गी इक किलोमीटर बी जाना होऐ बंदा आखदा चलो यार सैर करी जन्नें कक्ख निं ऐ मजा मजे कन्नै जन्नें अपने सैर कीते दे गे सौ दो सौ मीटर जाना होऐ ते सिटी बिच्च ते कदी इद्धरो गड्डी लेइयै जाओ कदी ओह् जाओ इत्थै ग्रां बिच्च एह् होंदा कि ग्रां बिच्च तुस पैदल गै जाई औन्नें जुत्थै बी जाना तुस पैदल गै जाना मजे कन्नै सैर करदे करदे गे और अपनी पूरी प्योर जि'यां सब्जियां होई गेइयां दुद्ध होई गेआ अंडे होई गे सारा कुछ मतलब प्योर तुसें मिलना इत्थै